आयज काल फीट रावपाक म्हणजे लोक चड धांवपाचें धांवतात कित्याक सकाळचे तर धांवले न्हय तुजें ब्लड फ्लो बरें जाता आनी तुज्यो शिरो म्हणटात त्यो बऱ्यो सुट्टात आनी मेन म्हणल्यार तुका घाम बरो सुट्टा मनीस असो पळय अशें करून जड असो आसता पळय तो सुद्दां धांवलो न्हय तूं सामको हळू असो दिसता लोक आतां सकाळचे सांजे धांवतात कित्याक म्हणून तांची बॉडी न्हय हालपाक जाय बॉडी पार्ट्स हाल्ले न्हय तुका जितलें एक दुयेंस सुद्दां जावंक शकनाय आतां घरचीच आतां कोण रांदपी आसतात पळय बायलो पळय त्यो सुद्दां आमी आतां पळयतात त्यो सकाळच्यो सांजेच्यो वोकिंगाक वयतात कित्याक म्हणून वॉकिंग केलें न्हय तुजी बॉडी हालता आनी प्लस तुका कितेंय दुयेंसाक हात घालूंक पडना कित्याक तुजे बॉडी पार्ट्स हालतात आनी ते तर तशेच उरले न्हय तुका चड दुयेंसां तुजें रगत दाट जाता आनी तुका खंयच्या दुयेंसांक हात घालूंक शकतात आतां तूं धावलें न्हय धावता आसतना कितें जाता तुजो घाम वयता घाम गेलो की तुका थंडी तितली जावंक पडना आनी तुजें रगत दाट जावंक पडना ताका लागून लोक चड वॉकिंग करतात तुका चडांत चड लोक पळय तुका आतां गार्डनांत खंयच पळयात लोक सकाळचे सांजे वेळार धांवतात अशें करून योगा करतात वाॅक करतात कित्याक लागून तांची बॉडी बरी फीट उरपाक लागून आतां लोक मोठे बी आसतात पळय ते सुद्दां एक धांवतात कित्याक आपल्या बॉडीची चरबी कमी जावपाक अशें करून तुची बॉडी हालता न्हय ताका लागून ते लोक धांवपाची प्रॅक्टीस करतात अशें करून धांवलो न्हय तुजी बॉडी हालता तुजी चरबी बी कमी जावंक शकता तुका कितेंय दुयेंस जावपाचें पयस जावंक शकता ताका लागून म्हजें म्हणणें कितें धांव एक सकाळचें सांचे वेळार मनशान वॉकिंग करपाकच जाय तितलें आपल्या हेल्ताक बरें